मुंहिंजा मनपसंदि लेखक आहिनि डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी हिननि जी घणेई रचनाऊं आहिनि जंहिं कारण इहे मूंखे पसंदि आहिनि जंहिंजे कारण मां हिनन खे एतिरो मञींदो आहियां उहो रचना इन्हनि जी आहे सिंधी शब्दकोष जंहिं जे करे अॼु जी पीढ़ी ऐं अचण वारी पीढ़ीअ लाइ सिंधी भाषा खे समुझण में कठिनाई न थींदी हिननि जे सिंधी शब्दकोष करे जेका पीढ़ी आहे उहा सिंधीअ खे समुझण में हाणे समस्त थी वई आहे ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि इहे असांजा लाजपतनगर जा ई हुआ ऐं हिननि खे सिंधी स अकेडिमी पारां करे अवॉर्ड बि मिली चुको आहे